हेल्ल' औ बुं

ओमफ्राय बबेहायबाफोर देखायदोंमोन नामा औ ओमफ्राय दक्टरआ मा बुङा एक्सरे खालामदोंना बियो अ

आङो माबा टुक्राझार टुक्राझाराव अ हागोन

आंखौ दुइथायाव लोगो मोनगोन औ जागोन दे ओमफ्राय हेल्ल' अ एक्सरे खालामनानै नायनोसै औ एक्सरे खालामनायाव मा मोनो बेखौ खालामनोसै आरो ओमफ्राय एक्सिदेन्टआ माजों जाया

अ अ गोब्राब जाथारदोंना दे होनबा औ औ दे होनबा मंगलबाराव फैदो दुइथा टाइमआव औ दे दे